ہیلو آپ شنہشاہ فوڈ سے بات کر رہے ہیں میں نے ایک پلیٹ چکن بریانی چکن شاورما اور ایک پلیٹ نہاری اور سیخ کواب کا آڈر دیا تھا جناب وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے اور میں ایک گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں اس آڈر کا آپ بتا دیجیے وہ کب تک پہنچ جائے گا اور میں بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں اور میرے گھر میں مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں بتا دیجیے آپ کب تک لے کر آ جائے گا آپ کا ڈلیوری بوائے